جی ہاں گرین یارڈ دستیاب ہے خراب موسم کی وجہ سے جانوروں پر بہت اثر ہوتا ہے اس کی حفاظت کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہیں اور یہ پلاسٹک کا بھی جو ہے بہت ہی بہت ہی جانوروں کے لئے نقصان دہ ہے وہ بھوک لگنے پر کچھ بھی کھا جاتے مثال کے طور پر اگر پلاسٹک وہ کھا گئے بھوک لگنے پہ تو پھر ان کی جان ہی جاتی ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا میں جب اپنے جانوروں کو دیکھنے کے لئے نہیں جا سکا تو بچے ہلکا پھلکا یا پلورین کھا کے اس کی پلاسٹک ڈال دیئے تھے جس کی وجہ سے دو بکرے وہ پلاسٹک کھا لئے کھا لے کے کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ مر گئے اور ایک وقت ایسا ہوا کہ موسم سرما میں بکروں کو ہیٹ نہیں دے سکے گرمی نہیں پہنچا سکے جانے میں تاخیر ہو گئی نہیں جا سکے جب گئے تو پھر سردی کی وجہ سے اکڑ کے دو بکرے مر گئے ماحولیات ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے جانوروں پر ہر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بہت اثر ہوتا ہے چاہے وہ سردی ہو گرمی ہو گرمی زیادہ ہو گئی تو بھی مشکل سردی زیادہ ہو گئی تو بھی مشکل لہٰذا جانور کو ہر موسم میں معتدل حساب سے سردیوں میں گرمی پہنچانا رہتا گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچانا رہتا اور ان کے غذا کا خاص خیال رکھنا پڑتا گرین یارڈ اگر دستیاب نہیں رہا تو بہت مشکل ہو جاتی لہٰذا گرین یارڈ کا بھی اہتمام کرنا پڑتا اور یہ پولیتھینس وغیرہ ان سے بالکل ہی دور رکھنا پڑتا خصوصاً موسم گرما میں جب گرین یارڈ پہ گھاس نہیں ہوتی تو یہ کچرا اڑ کے ادھر سے ادھر سے آ کے گرین یارڈ پر گر گیا تو بکرے کھا لیے جانور جو بھی کھا لیے تو اس کے جانوروں کو بہت نقصان ہوتا ہے